नमस्कार मेरा नां नरेश ऐ में रियासी डिस्ट्रक्ट दा रौह्ने आह्ला आं जि'यां हून साढी गल्ल चला दी के पैह्ले पैह्ले लोक केह् कम्म करदे हे सबतूं पैह्ले लोक मैक्सिमम लोक खेती बाड्डी गै करदे हे खेती बाड़ी बड़ी करदे हे ते खेती बाड़ी गै सब किश मतलव मक्कां मुक्कां सब केछ राशन सब किश घरै दा होंदा हा हून अज्ज कल्ल दिक्खो बड़ी नमीं नमीं टैक्नाॅलजीयां आई दियां कन्नै बड़ी फैसलिटी थ्होई दी लोकें गी ओस फैसलिटी दे कारण लोकें गी इ'यां मतलव पुराने कम्म करना छड्डी गै दित्ता दा अज्ज कल्ल खेती बाड़ी बड़े गै घट्ट लोक करदे न हून साढ़ी रियासी डिस्ट्रक्ट च टूरिज़म बड़ा बधी दा जि'यां हून टूरिज़म दी सैड लोक ज्यादा केईं केईं गड्डियां चलान लगी पे केईं ड्राईवर बनी गे मतलव केईं ऑटो चलान लगी पे कुछ केईं अज्ज कल्ल तुस दिखो ई रिक्शा ते ओह्दा बी बड़ा फायदा होआ दा लोकें गी ई रिक्शा दे कारण क्योकि हून अज्ज कल्ल दिक्खो रोड़ जगह् जगह् पुज्जी दे जित्थै जित्थै मैटाडोरां बगैरा बस्सां बगैरा नेईं चली सकदियां उत्थै लोकैं ई रिक्शा पाई दियां ओह्दे कारण ओह् अपनी कमाई दा सादन करा दे न बड़ी फैसीलिटी होई दी अज्ज कल्ल रोड़ दिक्खओ हां लम्मे लम्मे बनी दे घर घर रोड़ पुज्जी दे अज्ज कल्ल पुल बी बड़े बड़े सोह्ने सोह्ने बने दे ऐसे मतलव इ'यां दिक्खने कारण साढे़ रियासी डिस्ट्रक्ट च बड़ा बड्डा रेलवे पुल्ल बनेआ ऐ इक बोह्त ही सबतू इंडिया दा वर्ल्ड हाईऐस्ट पुल्ल ऐ उत्थैं बी लोकें गी बड़ा रोजगार जि'यां हून कम्म लग्गे दा ओह्दा बी बड़ा रोजगार थ्होआ लोकें गी उत्थै बी लोकें गी रेलवे आह्लें गी ऐसी जगह् दित्ती दी चलो कम्म शम्म जो बी ऐ निक्का मुट्टा जो कोई करी सकदा जि'यां उ'नें बी उत्थै बड़ा कम्म कीता होर दूजा साढ़ा रियासी डिस्ट्रक्ट च वैश्णो देवी माता दे उत्थें बड़ी फैसलिटी ऐ मतलव उत्थै बी रोज़गार ऐ लोकें गी पिट्ठू घोड़े आह्ले पालकी आह्ले बैग बूग जि'यां पांडी आह्ले मतलव कि एह् बी बड़ा रोज़गार मिलेआ लोकें गी ते एह् बड़ी होई हून अस्पताल साढे़ रियासी डिस्ट्रक्ट च इक दो अस्पताल न बड्डे बड्डे इक नरायणा हॉस्पिटल ऐ ओह् बी उत्थै बी लोकें गी बड़ी फैसलिटी ऐ उत्थै बी कम्म थ्होए दा लोकें गी ते हून हर ग्रांऽ ग्रांऽ च दिक्खी लाओ तुस मैडिकल च हर इक ग्रांऽ च कोई ना कोई डिस्पैंस्री होंदी ऐ ओह् बी असेंगी बड़ा फायदा ऐ डिस्पैंस्री दा कोई बी किश बी दर्द होऐ कोई सिर पीड़ कोई लक्क पीड़ किश बी होआ मैंटें गी पुज्जी जन्नेआं अस लैने गी जन्ने ओन्नी उत्थै दवां बड़ा मतलव बड़ा स्हेई ऐ एह् सरकार आने कन्नै असें गी बड़ा फायदा होआ पैह्ले पैह्ले बी पैह्ले इन्नीं फैसलिटीयां नेईं हियां पैद्दल जाना पौंदा हा जित्थै बी जाना होंदा हा अज्ज कल्ल बड़ी फैसलिटी थ्होई दी ऐ हॉस्पिटल बगैरा सब कुछ ठीक ऐ स्कूल बी बड़े हून अज्ज कल्ल स्कूलें बड़ी इंप्रूवमैंट होआ दी निक्के बच्चें गी सब किश थ्होआ दी पैह्ले साढे़ टाईम हर फैसलिटी नीं अज्ज कल्ल ते बड़ी फैसलिटी ऐ बच्चें झूले आवा दे कम्पयूटर आवा दे मतलव टीचर बी बड़े अच्छे न हर इक फैसलिटी देआ दे टीचर गोरमैंट हर इक फैसलिटी देआ दी ऐ राशन निक्के निक्के बच्चे गी मिड डे मील च आंगन वाड़ी दिक्खो हर इक वार्ड च आंगन वाड़ी ऐ साढे़ इत्थै एह् बी बड़ा अच्छा होआ साढे़ वास्तै होर इंटरनैट्ट दी सुविधा दिक्खी लाओ अस जि'यां हून अज्ज कल्ल रेह्ड़ी आह्ले बी सब्जी आह्ले बी ओह् जेह्के होंदे फोन पे गूगल पे चला दे न एह् बी असेंगी बड़ी बड़ी फैसलिटी ऐ द'ऊं मैंटें गी अस स्कैन मारने होन्ने ते उत्थैं पैसे देऊड़ने एह् बी असेंगी बड़ा फायदा ऐ इक्क एह् इंटरनैट्ट आने दे कारण एह् असेंगी हून फाईव जी बी आई जाना अजें साढ़े इद्दर आया नीं ऐ लेकिन आई जाना ओह् बी असेंगी बड़ी फैसलिटी थ्होनी असें दो मैंटें गी जो बी चीज चाहिदी होग ओह् असेंगी सर्च करियै डाऊनलोड सकने इ'यां पैह्ले पैह्ले नेईं ही इंटरनैट्ट दा इन्ना ज्याद टू जी थ्री जी नैट्ट चलदा हा ओह्दा नेईं हा असेंगी इन्ना ज्यादा फायदा क्योकि बड़ा टाईम लगदा हा कोई बी कोई काकल शाकल कोई डाऊनलोड करना होंदा हा ओह् बी टाईम लगदा हा ते अज्ज कल्ल ते असेंगी बड़ी फैसलिटी ऐ इंटरनैट्ट दी इंटरनैट्ट स्हेई सोशल च एह् बी बड़ा मतलव कि स्हेई ऐ मतलव बड़े चेंजस होए न साढे इद्दर रियासी डिस्ट्रक्ट च इ'यै चेंजस होए न ते असेंगी बड़ी खुशी ऐ अस ते अग्गै बी चाह्न्नेआ होर बी चेंजस होन ते असेंगी होर बी फैसलिटियां मिलन होर होर बी जि'यां ऐ होर होर बाह्रें बाह्रें बड्डे शैह्रें होंदियां ओह् साढे़ ग्रांऽ मतलव डिस्ट्रक्ट च होन असेंगी थ्होन एह् नेहियां फैसलिटियां ते नमस्कार